हमर बिहारके लोक सभ बहुत सारा खेल सभ खेलय छै जैसे कि सामा चकेबा होइल होलय तऽ सामा चकेबामे सभ सामा उमा ले लेलखिन सामा उमा लअके सभ सामाके गीत उत गेलखिन सामा खेलय गेलखिन राति राति रातिके अथि रोड उड पर सभ सामा उमा खेलय जाइ छथिन सामा उमा खेलके सभ सभ बहिन सभ हमरा आरके खेलय छथिन तऽ हम सभ हमसभ बेरा उरा बना दै छियै तऽ बेरा उरा बना दै छियै तऽ अच्छासँ अङ्गना उङ्गना सजा दै छियै तऽ सजा उजा दै छियै तऽ ओइके बाद अच्छासँ सजा उजा दै छियै तऽ ओइके बाद फेर फेर बेरा अच्छासँ बनि जाइ छै तऽ दीदी आर गीत गाके आओर जाइ छै तऽ हमसभ शाम दीदी सभ ओइमे सामाके धऽ दै छै बेरामे हमसभ सामाके उठाके माथापर फटक्का उटक्का सभ फोड़िते लअ जाइ छियै सामा सभ दीदी आर खेलतै जाइ छथिन ओ जाइ छै तऽ हमसभ सामा उठाके लए जाइ छै छियै नदीमे नदीमे जाके फिर फिर जाके दहा मतलब भसा दै छियै तऽ भसा दै छियै तऽ सभ सभ भसा दै छियै तऽ भसाके ओइके बाद सामामे से पैसा उसा निकालि लै छियै निकालि लै छियै तैके बाद फेर फेर निकालि लै छियै तऽ फेर सभ दीदी आर सभ झूमर आर खेलय छथिन तऽ झूम झूमर आर खेलय हइ न तऽ झूमर आर सभ खेलय छै तऽ झूमर आरमे सभ बहुत बहुत बहुते चारि पाँचगो लड़की सभ झूमैर खेलय छै झूमर आरमे सभ अच्छासँ इधर उधर करय छै तैके बाद हमसभ हमसभ गाछीमे जाइ छियै गाछीमे जाइ छियै तऽ ओइके बाद गाछीमे जाइ छियै तऽ एगो एगो एकटा बाँससँ मेसँ डन्टा काटय छियै बाँसमे सँ डन्टा काटिके एगो गुल्ली एगो डन्टा बनबय छियै गुल्ली डन्टा बनाके ओइके बाद खद्धा खूनिके ओइके बाद गुल्लीके धऽ दै छियै हमे सभ हमसभ डन्टासँ मारय छियै तऽ गु डन्टासँ मारय छियै सभ कैच करय छै कैच करय छै तऽ आउट हो जाइ छियै नहि करय छै तऽ फेर हमसभ गुल्ली डन्टापर डन्टा सटा सटाके मारय छियै मारय छियै तऽ ओइके बाद गुल्लीसँ गिनय छियै गुल्लीसँ गीनके फेर जीत जाइ छियै तऽ जीत जाइ छियै तऽ फेरसँ खेलय छियै आओर खेलय छियै तैके बाद फेर आबय छियै घर तऽ फेर घर आबय छियै तऽ मोटरसाइकिलके टायर लए के टायर लए के ओइके बाद जाइ छियै डन्टासँ गुरकाबय लए बहुत बहुत दूर चलि जाइ छियै हमसभ बायरिंग आर बायरिंगके बायरिंगके ग गड़ी बनाके ओइके बाद बायरिंगके गड़ीपर हमसभ बायरिंगके गड़ीपर हमसभ बैठिके गड़ीपर आओर तख्ताके गड़ी बना दै छियै ओइके बाद ओकरा घूमय लए जाइ छियै घूमिके ओइके बाद हमसभ आबय छियै ओइके बाद ओइके बाद घूमिके आबय छियै तऽ ओइके बाद आलू बोरा ओइपर लादि लादिके इधरसँ उधर करय छियै हमसभ बहुत बढ़िआँसँ खेलय छियै चारि पाँचगो लड़िका सभ छै सभ हमसभ खेलैत रहय छियै चक्का गुड़काबैत गुड़काबैत गुड़काबैत गुड़का बहुत बहुत दूर चलि जाइ छियै हमसभ वहाँपर जाइ छियै तऽ फेर फेर वहाँ देखय छियै सभ खेल खेलैत रहय हइ सभ खेल खेल हमसभ देखैत रहय छियै हमसभ फेर फेर सभ चोर नुकैया सभ खेलय छै तऽ चोर नुकैया सभ खेलय छै तऽ हमसभ भी हमसभ भी पोंगै छियै तऽ हमसभ भी चोर बनै छियै हमसभ भी चोर नुकैया खेलै छियै तऽ चोर नुकैया खेलै छियै सभ कोइ चोर चोर नुकैया खेलै छियै तऽ हमसभ चोर नुकैयामे इधर उधर करय छियै तऽ चोर नुकैयामे जे चोर बनय हइ ओकरा फेर चप्पा धपा करय छियै चोर बनय छै तैके बाद फेर हमसभ हमसभ चोर नुकैया बनय तऽ सभ फेर फेर हमसभ फेर हमसभ फेर कहलखिन जे टायर गुल्ली खेलय लए जाइ छियै तैके बाद टायर गुल्ली खेल लै छियै तऽ फेर फेर हमसभ हम हमसभ ढिल्लो ढिल्लो खेलय छियै जे डढ़ाइ डढ़ाइ डन्टामे पारय छियै ओ डन्टामे लकीर पारय छियै तऽ वएह सभ खेलैत रहय छियै ढिलो ढिलो करय छियै तऽ हमसभ बहुत जादा खेल हमरा सभके खेलसँ हमरा अरके खेल सभ पसन्द आबय छै हमसभ बहुत बहुत मजासँ खेलैत रहय छियै सभ जे सभ सभ रङ्ग कभी होली आबय छै तऽ हमसभ रङ्ग आर सभके मूँहमे लगाबय छियै तऽ रङ्गमे रङ्ग मूँहमे लगाबय छियै तऽ रङ्गसँ रङ्ग सभ रङ्ग आर सभ मूँहमे लगाबय लगा दै छै लगा दै छै तऽ हमसभ फेर हमसभ चोर सिपाही खेलय छियै कॉपी लए कऽ कॉपी लअके चोर सिपाही खेलय छियै तऽ चारि पाँच गो लअ सभ छै चोर सिपाही सभ बनय छियै सभ खेलैत रहय छियै तऽ सभ बढ़िआँसँ मोन लगय छै चोर नुकैया खेलली तऽ बहुत मजा आयल हमरा सभके हमरा सभके फेर फेर इधर उधर कोनो कोनो अच्छा सभसँ सभ रहल तऽ हमसभ खेलैत रहली तऽ फेर मजा आबैत रहल